असांजे सूरत जिले में चेटीचंड झूलेलाल जयंती गुरुनानक जयंती थधिड़ी टीजड़ी भीखमनि जा ॾिया ॾियारी दशहरो ॾाढो सुठी तरह सां मल्हायो वेंदो आहे ऐं असां गुरुनानक जयंतीअ में कारिकतनि जे ॾींहंनि में पंद्राहं ई ॾींहुं हर हर गुरुद्वारे में ख़ूब मौज हूंदी आहे ऐं सभु ॾाढो उत्साह ऐं आनंद सां इहे त्योहार मल्हाईंदा आहिनि लास्ट पंद्रहं ॾींहुं गुरुनानक जयंतीअ ते रेलियूं बि निकिरंदियूं आहिनि ऐं सभु ॿार ॿुढा वॾा सभु पंहिंजो मज़ो वठींदा आहिनि आतिशबाजीअ सां गुरुनानक जयंतीअ जो असां जेका मौज वठींदा आहियूं उहो असांखे ॾियारीअ खां बि मथे लगंदी आहे ऐं असां हर हिकु तहेवार खे सभु सिंधी गॾिजी करे ॾाढो दिलि सां मल्हाईंदा आहियूं ऐं दिलि सां ख़ुशियूं वठींदा आहियूं जय झूलेलाल